मां पंज साल पहिरियूं रिलाइंस मोबाइल वरितो हुओ हुनजी सेफलिटी ॾाढी सुठी आहे हलियो बि सुठो चीप रिज़नेबल लॻो हुओ हुनजो पंहिंजो छा चवंदा आहिनि फ़ोटोग्राफी हुई सॉंग हुओ ऐं सस्तो बि हुओ पंहिंजो छा चवंदा आहिनि हर शइ बि सुठी हुई हुन में काई तकलीफ़ काने रिलाइंस जो मोबाइ्ल ॾाढो हिकु नंबर जो मोबाइल हुओ हुन में कोई शिकायत काने मांखे फ़ोटोग्राफी करण में या वॉट्सएप मोकिलण में या पंहिंजो छा चवंदा आहिनि हुनखे ॻाल्हाइण में माइक वग़ैरह साऊंड वग़ैरह सभु सिस्टम इअं जेके बि मतलब कवरेज खेत्रु उहो सभु बढ़िया में बढ़िया हिकु नंबर जो मोबाइल मांखे त रिलाइंस जो ई लॻो आहे सुठो बेस्ट